مجھے میری زندگی میں بہت سارے چیلنجزوں کا سامنا کرنا پڑا اور میں نے ان پہ قابو بھی کیا اور میں آگے بڑھی سب کا سامنا کر کے جیسے کہ پڑھائی ہو گئی لیکن جو سب نے منع کیا آگے پڑھنے سے میرے گھر والوں نے اور آس پڑوس نے بھی ہے جو آس پڑوس تو چغل لگاتے رہتے ہیں ماں باپوں کو چڑھاتے رہتے ہیں پر میں نے بہت محنت کی میں نے ممی امی ابو سے رکویسٹ کی منتیں کیں بہت ان کو منایا تب جا کے وہ مانے جو کہ میں اس پر قابو پا لیا میں نے میرے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج تھا میرے لیے جو کہ میں نے اس کو پار کر لیا اور دوسرا میرے لیے چیلنج یہ تھا کہ میں باہر نکلی جو کہ لڑکیوں کا باہر نکلنا صحیح نہیں رہتا ہے یہ آج کل کے سب بولتے ہیں لیکن میں نے اس پہ بھی قابو پایا میں ڈڑی دٹی لڑی اور میں باہر نکلی باہر گئی میں اپنے فرینڈس کے ساتھ کالجیز وغیرہ میں یونیورسٹی میں باہر پڑھنے گئی تھی لیکن میرے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا